जय झूले सतगुरू होटल मूंखे तव्हांजे होटल में रोटीअ जो ऑडर ॾियणो हुओ जीअं त तव्हांजी होटल जे रोटी स्वादिष्ट ऐं सुठी हूंदी आहे असां तव्हांजी होटल में घणा दफ़ा ई आहियां अची वञी चुका आहियूं मूंखे हाणे रोटी ऑडर करिणी हुई छा तव्हां टाइम ते मोकिले सघंदा हिकु बजे ताईं त मूंखे इहे ऑडर करिणो हुओ जीअं त लिखो तव्हां पनीर लसुनी पनीर चिली हिकु दम बिरयानी छह नान ऐं मिठे में डेज़ट में तव्हांखे जेको बैस्ट लॻे गुलाब जामुन या आइस क्रीम बि मोकिले सघंदा आहियो हुन जे लाइ तव्हां ऑडर लिखो गुंजन खतरी चारि सौ हिकु फस्ट फ्लोर नियर लाल साम्हूं मतिलबु लाल मटी गार्डन जे हिकदमि साम्हूं ई घर अथव फस्ट फ्लोर ते ऐं चेंबूर एरिया में ई अथव ऐं ईअं कजो की रोटी मतिलबु कंटेनर बि सुठा हुजनि रोटी बि गर्मु ई रहिजी वञे ईअं मतिलबु कॾहिं ॾेखां स्विगी वारो निकितो हुजे ऐं आता धीरे ऐं देरि सां रोटी मोकिलींदा थधी थींदी त मज़ो हली वेंदो त कोशिशि कजो की हिकदमि गर्मु गर्मु रोटी ॾेई सघो तव्हां थैंक्यू सर